हलो छा तव्हां स्विगी कस्टमर केअर मां था ॻाल्हायो मां प्रदीप पेलवाणी थो गाल्हायां मुंहिंजो ओडर नंबर हो वन नाइन एट फाइव थ्री डबल नाइन जेको मां कयो चारि लॻे चालीह मिंट अने हींअर छह लॻे ॾह मिंट थिया आ्हे हीउ ऑडर मुंहिंजे घर ताईं आयो न आहे इन जो कारण मां ॼाणे थो सघां छो न आयो आहे मां राइडर खे बि सम्झो ॿ थी चारि दफा कॉल कयो अ राइडर फोन रिसीव न कयईं इन जे कारण कंपनी मां हेल्प में वयुमि ॿ थी टे भेरी टिकेट विधी पर हाणे तव्हांजो पंद्रहें मिंट खां पोइ कॉल आयो आहे की भाई हाणे तव्हांखे ऑडर मिलियो की न मिलियो छोकि मां कलाकु खां मथे थी वियो आहे वेट करे करे अने राइडर खे बि मां घणो टाइम थियो आहे कॉल कयां पियो थो पर राइडर बि फोन रिसीव न थो करे त हिन जो रीज़न मां ॼाणे थो सघां ऑडर मिलंदो या न मिलंदो अगरि न थो मिले त पोइ थी सघे त पोइ पैसा रिफंड कराइ ॾियो बराबरि आहे कोइ बि तव्हां सोल्यूशन करे ॾियो छोकि वारम वार एतिरो परेशान थियो कलाकु खां मथे थियो आहे ऐं जेको खाधो घुरायो हो बि बर्फ थी वेंदो हाणे तव्हां सोल्यूशन केतिरी देरि में करे ॾियो तव्हां अगरि तव्हां थी सघे त राइडर सां मुंहिंजो फोन कनेक्ट करायो या तव्हां कुझु बि कयो या फिर मूंखे रिटन पैसा ॾियो त पोइ मां ॿियो ऑडर करे छॾिया